میڈیا ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متأثر کرتا ہے چاہے وہ رہنے کا طریقہ ہو یا جینے کا طریقہ ہو یا ہمارے مذہبی مراسم ہوں یا ہمارے تہذیبی کارروائی ہو یا ہماری ثقافتی کارکردگی ہو ہر طرح کی چیزوں کو میڈیا کے ارکان جو ہوتے ہیں یہ ہم سبھی کو متأثر کرتا ہے پہ دلی جس کو ہم جغرافیائی اعتبار سے اگر بات کریں تو ایک پورے ہندوستان کی سنٹر ہے یہاں سے حکومت بھی متأثر ہوتی ہے یہاں سے قوم کا لیڈر بھی متأثر ہوتا ہے یہاں سے مذہب بھی متأثر ہوتی ہے یہاں سے سیاسی سیاست بھی متأثر ہوتا ہے یہاں سے تہذیب و تمدن کلچرل سیولائزیشن کا پروموشن جہاں سے جہاں ہوتا ہے وہیں پر اس کے زوال اور اس کے انحطاط کی تعبیریں بھی بیان کی جاتی ہیں دلی کا میڈیا آج کے دور میں آج کے دور دور ہو یا آج سے پہلے کا دور ہو ہر سطح پر ہمیشہ لوگوں کو متأثر کیا ہوا ہے کیوں کہ دلی یہ ایک ڈائورسٹی باڈی ہے یہاں پر ہر قوم ہر ملت ہر مذہب ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں دلی اس چھوٹے سے خطے پر صرف اور صرف کوئی خاص اور اسپیشزلائز کلچر یا اسپیشلائز آئیڈیا کو ماننے والے لوگ نہیں رہتے ہیں بلکہ یہاں پر ڈائورسٹی آف آئیڈیا بھی ملتا ہے یہاں پر سیورل تھنکنگس کے تھنکرس کو پروڈکٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ہر طرح کے لوگوں کے ملن تہذیب ثقافت کے ملنے کی اور اس کے وجود میں آنے کی بو ملتی ہے صرف دلی کا میڈیا جو ہوتا ہے یہ اپنے سنٹر پر اور سنٹرلائز پلیس پر ہونے کی وجہ سے اپنی باتوں کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے بلکہ یہ کہیے جہان کے گوشے گوشوں تک کونے کونے تک اس کی باتیں پہنچتی ہیں اور دنیا بھر کے لوگ اس سے ہندوستان کا ایک کیپٹل ہندوستان کے کیپٹل ہونے کی وجہ سے اس سے منسلک رہتا ہے دلی ہماری زندگی میں بہت خاص کردار ادا کرتا ہے دلی کا میڈیا جو ہے ہماری زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہر چیز کے متعلق ہمیں باخبر کرتا ہے اگر ہم اپنی زندگی پر سیاست کے تعلق سے بات کریں تو یہاں پر آپ کا سپریم کورٹ بھی ہے یہاں پر ہمارا ممبر آف اسمبلی میں اپر ہاؤس لوور ہاؤس ہمارے ملک کی جو گورننگ باڈی ہے دلی میں میں پائی جاتی ہے اچھا ان کے ذریعہ جو پیغامات جو میساج جو جو ارشادات جو فرمودات جو نشر ہوں گے وہ دلی کا میڈیا کرتی ہے دلی کے میڈیے تک ہر قسم کی بات اگر آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں تو عالمی سیاست کے بارے میں یہاں پر نیتاؤں کے رہائشی علاقے یہیں پر دلی ہی میں ملیں گے تو دلی سے باتیں اپنی پورے عالم کو پہنچاتے ہیں عالم کی میڈیا اسے حاصل کر کے اپنے اپنے اپنے یہاں کے کلچر اپنے آہاں کے کلچر کو بھی ڈائورسیفائی کرتی ہے تو دلی کا میڈیا جو ہے یہاں ہمارے معاشرے کو بہترین اور فعال معاشرہ کچھ معاشرے کی صورت میں کچھ صورتوں میں بنا کر پیدا کرتا ہے وہیں پر کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں جہاں پر دلی کا میڈیا جو ہے ہماری کلجر کو نیست و نابود کر دیتا ہے ہمیں انحطاط و پستی اور سفاکیت کی طرف ڈھکیل دیتا ہے یہ دلی کا میڈیا جو ہے یہ صرف اور صرف ایک روڈ میپ پر چلنے والا نہیں ہے بلکہ دلی کے میڈیا پر ہم کئی طرح کی صورتیں دیکھتے ہیں کبھی ابھرتی ہوئی تصویریں دکھتی ہیں جو ہمیں مستقبل کا خواب دیکھتی دکھاتی ہے کبھی ایسی بدنما تصویریں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے مستقبل کو سیاہ و تاریکی کی طرف ڈھکیلنے کی ایک طرف منصوبہ بنا بنا رہی ہوتی ہے تو یہ دلی کی میڈیا کا خواب خواب ہیں جو لوگوں کے دلوں پر کبھی راج ہونے کے تصویروں کو اجاگر کر کے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے کبھی ایسی پیغامات و نشریات کو نشر کیا جاتا ہے جو عالم پر ایک خواب بن کر صرف رہ جاتی ہے لوگوں کے دلوں کو سوچ کر دیتی ہیں دل و دماغ میں پژمردگی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ دلی کی میڈیا کی یہ شفافیت ہے کچھ صورتوں میں جنہیں جس میں ہم سب اپنا احتساب بھی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے شہری اسٹرگل کے بارے میں بہت سارے ایسے خبریں دلی کی میڈیا کے ذریعہ ہی پاتے ہیں جو ہماری کار کردگی میں بہتر کرنے میں ہماری مدد فراہم کرتے ہیں تو یہ دلی کے میڈیا کا کئی جو ہے جہتوں سے ہمارے معاشرے پر ہمارے معاشرے کے کردار پر ہمارے لوگوں کے رہنے پر اور عالمی ٹراڈیشن پر بہت متأثر کن تأثرات اور کار کردگی کو پیدا کرتی ہے دلی کا میڈیا ایک خوبصورت میڈیا بھی ہے دلی کا میڈیا ایک خوبصورت چلن بھی ہے دلی کا میڈیا ایک خوبصورت روش بھی ہے دلی کا میڈیا ایک شفاف اور بےباک ترجمان بھی ہے لیکن دلی کے میڈیے کو اگر کہا جائے کوئی نچلا اقدام میں چلنے کے لیے کبھی سوچتا بھی نہیں آپ کو بربادی کی طرف ڈھکیلنے کی طرف کبھی فکر بھی نہیں کرتا ان کی زمانے میں وہ نہیں ہے جو آپ کے مستقبل کے لائحہ عمل کو پیچھے دھکیل دے تو ان ساری چیزوں کو شامل کر کے یہ ایک کڑی ہے جو ایک پہیہ ہے جس طرف آپ جس میڈیے کے سننے کا آپ انتخاب کریں گے دلی کا میڈیا اس روش پر آپ کو چلنے کے لیے تیار کرےگا